नमस्ते मैम क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी जी मैम मेरे पास सबकुछ मिल जाएगा आपको क्या क्या चाहिए मैम आपको कितने कितने भर का सोना का चाहिए ये सब अच्छा मैम क्या क्या चाहिए आपको फिर से बता दीजिए

मैम अंगूठी और हार पर कैसा रहना चाहिए नॉर्मल रहना चाहिए की डायमंड की अंगूठी या हार रहना चाहिए या कैसा हार चाहिए आपको अच्छा मैम मैम आपको वो सबकुछ मिल जाएगा मैम आपका शार देखिए मैम आपको सोना का सोने का चैन वो पैतीस हजार में

मैम अच्छा मै हाँ मैम मिल जाएगा और मैम चांदी का जो छागल होता है आप दो हजार दो हजार से दस हजार के बीच मे आपको मिल जाएगा आप आ के पसंद कर लीजिए सोने का चैन आपको पैंतीस से चालीस हजार के बीच में आपको मिलेगा और मैम जो अंगूठी है आपको वो मिल जाएगा पंद्रह हजार में और जो नेकलेस वाला हार है वो आपको पड़ जाएगा अस्सी हजार में हाँ मैम आपको सबका फोटो भेज दे रहा हूँ मैम आप बता दीजिए आप कैसे पेमेंट करेंगे अनलाइन पेमेंट करेंगे या फिर कैश ऑन डिलीवरी करेंगे की मैं आपको आप मेरे दुकाम पर आके सारा समान लेके आएंगे की मैम आपको घर पर डिलीवरी करवाना पड़ेगा और ये सब आपको कब चाहिये कितने महीने में चाहिए या आपको कितने दिनों में ओके मैम आप मै ओके मैम आपको सारा समान मिल जाएगा मैम और वो बहुत ही अच्छी चीज है ऑरीजनल चीज हम आपको देंगे अच्छी क्वालिटी का देंगे उस नेकलेस तो ऑरीजनल हंड्रेड पर्सेंट गोल्ड होगा चौबीस कैरेट गोल्ड आपको सब समान मिलेगा ओरिजनल और अच्छी फिनिशिंग और मैम आपको और कुछ चाहिएगा तो बताइएगा

क्या मैम हाँ मैम आपको फ़ोटो भेज देंगे मैम आपका दिन बहुत अच्छा जा आपकी शा आपकी बेटी का शादी मंगलमय हो धन्यवाद मैम